इक्क लक्ख बुंजा ज्हार छे सौ तरानुए पंज लक्ख सतुंजा ज्हार पंज सौ बीह् छे लक्ख बारां ज्हार अट्ठ सौ कत्ती नौ लक्ख इक्की ज्हार छे सौ तरानुए ते दस्स लक्ख पूरा